औ माबा नों मेथाइ दखानदारमोन दा मा मा मेथाइ दङ ए थरसेयावलाय बेसेथो मिस्टिया ए आं इसे गोबां ए आं इसे गोबाङै लागौमोन हान्ड्रेटासो लांगौमोन आं माबा पुलिस थाना खाथियाव थायो दा बेवहायसिम लाबोनो हागोन बेसेथो गासैनिजों दस दस नङा हान्ड्रेट ता औ एसे खम जाया गोबाङै गोबां लाङा एसे डिकाउन्ट होदो ए दे होम्बा दाहायो होफैबानो जाबाय एसे सारिता बिदिफोरावहाय पुलिस थाना खाथियाव औ जागोन दे होम्बा राधिका नार्जारि औ जागोन दे दे औ दे